जी मैडम बोलिए हाँ हाँ जी मैम हम कैब भी देते हैं और हम टूरिस्ट को घुमाते भी हैं सारी जगह घुमाते हैं हाँ रहने के लिए आपको होटल ठीक है हम लॉज जी जी हम लॉज भी बुक करवाते हैं हमारे पास रूम भी हैं जी बोलिए

हाँ हाँ है ना है ना मैम बहुत सारे हें महाकालेश्वर है अपना बहुत सी जगह हैं आप कहाँ घूमना चाहते हैं मैम जी मैडम मैं जी जी मैडम सिवनी से यदि आप दस किलोमीटर आते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट से तो दस किलोमीटर के अंदर में आपको ढाई सौ रुपए का चार्ज है पन्द्रह किलोमीटर आते हैं तो पाँच सौ रुपए का चार्ज है और मैम मेम्बर के हिसाब से है पर मेम्बर पचास रुपए रहता है तो मैम आप कितने मेम्बर तो पाँच मेम्बर हैं मैडम तो पाँच मेम्बर के हिसाब से जैसे दस किलोमीटर महाकालेश्वर पड़ता है पर मेम्बर का आपका ढाई सौ रुपए पड़ेगा घूमने का एक का जी तो आप कन्सेसन मैडम ज़्यादा तो नहीं कर पाएँगे हाँ यदि आप हमारे यहाँ रूम लेते हें तो हम थोड़ा कन्जेसन कर पाते हें जी आपको रूम भी चाहिए जी जी जी मैम हाँ हमारा रेस्ट्रॉन भी है हम खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराते हें सारी चीज़ें हैं यदि आप करते हैं हमारे पास में बुक तो हम कन्सेसन कर सकते हैं आपके लिए ठीक तो जितना कितने पाँच मेम्बर बताए आपने तो आपके लगेज कितने हैं मैडम तो पाँचों के लगेज हैं पाँच मेम्बर हैं और आपको रूम भी चाहिए और रेस्ट्रॉन भी चाहिए तो मैडम ऐसा टोटल आपका पच्चीस हजार का खर्चा आएगा

नहीं मैम नहीं नहीं नहीं आपका रूम का हो जाएगा रेस्टोरेंट का हो जाएगा और आपका जो फील्ड हम घुमाएँगे महाकालेश्वर है आपका है हम महाकालेश्वर घुमाएँगे महाबलिपुरम घुमाएँगे अम्बा माई घुमाएँगे ये टोटल हम बता रहे हैं आपको पच्चीस हजार का आपका खर्चा आएगा जी

डिस्काउंट मैडम हम कोशिश तो खैर नहीं कर सकते वैसे भी हमें नहीं पूरा आ रहा है बहुत कम हो रहा है वो तो आप हमारे सिवनी आएँ हैं तो हम आपको घुमाना अपने में आपका स्वागत है हम आपको घुमाना चाहते हैं तो हम कम से कम बाईस हजार कर सकते मैम इससे कम तो नहीं हो पाएगा मैम अभी आप वैसे कहाँ हैं हमारी केब आएगी तो हम आपको कहाँ रिसीव करें हाँ तो मैम आप कितने बजे यहाँ पे टच होंगे रेलवे इस्टेसन में